हाँ ब्रह्माण्ड के बारे में कुछ ऐसी चीज़ो को मैं जानता हूँ जो अभी तक अनसुलझी हैं आधुनिक थियोरियों के अनुसार ब्रह्माण्ड को बनाए रखने के लिए डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अत्यधिक महत्व है इसके बिना पूरा ब्रह्माण्ड कोलैप्स कर जाएगा डार्क मैटर ऐसा पदार्थ होता है जो नएत्व प्रकाश का उत्सर्जन करता है और नये ही प्रकाश को अवशोषण डार्क मैटर की प्रकाश की प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होती